मां सरकारी बसुनि में बि जाम दफ़ा घुमियो आहियां ऐं जेकी प्रायवेट हलंदियूं आहिनि हुन में बि जाम घुमियो आहियां पर सरकारी बसुनि में थोरी सिटियूं ॿिटियूं सभु फाटल हूंदियूं आहिनि ऐं थोरो मज़ो घटि ईंदो आहे पर छाहे हुन में भाड़ो घटि आहे जे वेचारा मीडिअम वर्ग वारा माण्हू जेके आहिनि उहे हुन में ई ट्रावेलिंग कंदा आहिनि पर हाणे धीरे धीरे हाणे उन्हनि सरकारी बसुनि में बि सुधारो थी वियो आहे ऐं जेके प्रायवेट आहिनि जेके लग्जरियूं हुन में भाड़ो वधीक आहे पर सुविधाऊं जेके आहिनि उहे जाम सुठियूं आहिनि हुन में माण्हू आरामु सां स्लीपर बि हूंदियू आहिनि माण्हू आरामु सां सुम्ही करे वञे ऐं सरकारी बसियुनि में लॻभॻि स्लीपर जाम घटि हूंदी आहे टू बाय थ्री में त जाम तकलीफ़ पवंदी आहे ऐं मां हिकु दफ़ो दिल्लीअ खां अमृतसर लग्ज़री बस में वयुमि त गाॾी जाम मस्तु हुई ऐं भाड़ो बि हेॾो ख़ासि वधीक न हुयो पर जेके संचालक आहिनि जेके गाॾी जेको संभालंदो आहे जेको इयो जेको अंदरि विहंदो आहे उहो रस्ते में हेॾा माण्हू खणे पियो त माण्हू वेई परेशान थी वञे भई राति जो पेशाबु पाणी लाइ उथिणो पिए त उहो हेठि माण्हू सुम्ही पिया हूंदा आहिनि या जेके प्रायवेट बसियूं आहिनि हुन में इया तकलीफ़ आहे पर सरकारी में त कोई सवाल ई नाहे हुन में त हेठि सुम्हणो जो सवाल ई नाहे ऐं डिज़ल ते बि हलंदियूं आहिनि ऐं पेट्रोल ते बि हलंदियूं आहिनि मां घणा दफ़ा हितां खां नासिक खे धुलिया बस में वेंदो आहियां त लग्ज़री बस में थोरो सुठो लॻंदो आहे छो त हो स्लीपर हूंदी आहे ऐं सरकारी बस में स्लीपर न हूंदी आहे इनकरे मां वधीक प्रायवेट जेके बसियूं हलदियूं आहिनि हुन में ई ट्रावेलिंग कंदो आहियां